हा अहिड़ियूं त प्रापर्टीस जाम आहिनि हाणे तमामु सुठा सुठा ठाहियां अथऊं ऐं असां एड में ॾिसंदा रहंदा आहियूं जेके रील्स में ॾिसंदा रहंदा आहियूं पर अॼु ताईं असां पाण ख़ुदि एक्स्पीरियंस न कयो आहे अगरि इहो पाण कंदासीं त तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं